جی میرے کو آئی جی ٹیچر بنیں گے مجھے ٹیچر بننے کا بہت شوق ہے ٹیچر بننا میرے کو اچھا لگتا ہے دوسروں کو پڑھانا دوسروں کو نالج دینا مجھے بہت اچھا لگتا ہے ٹیچر مجھے بننا ہے ان شاء اللہ ضرور بنوں گی اور ٹیچر سے بہت سی ذہن بھی تیز ہوتا ہے مجھے ٹیچر بننا بھی چاہیے لوگوں کو ٹیچر بننے کا مجھے بہت شوق بھی ہے ٹیچر ایک ذہن بڑھتا ہے ذہن زیادہ پروگریس کرتا ہے اور بچے اور بچوں کو بھی پڑھانا بہت اچھا لگتا ہے مجھے اس لیے ہمیں ٹیچر بننا چاہیے